म्हाका चड खगोलशास्त्रज्ञ खबर ना पूण थोडें खबर आसात ते गॅलिलियो जेणी टॅलिस्कोप काडलो मागीर ब्रह्मगुप्ता आनी आर्यभट्टा हे भारतीय आमचे आर्यभट्टा जेणी झिरोचो सोद लायलो शुन्यची वॅल्यु सांगली शून्य म्हणून धरूंक जाय तो तशेंच ज्योतीशास्त्र म्हणलें तर म्हजो बाबा ज्योतिशी तसो म्हजो आजो सुद्दा ज्योतीश आसलो आनी आतें म्हजें व्हडली सगळ्यांत ती सुद्दा ज्योतीश आसली म्हणून म्हाका ह्या विशयांची म्हायती थोडी फार आसा आनी म्हाका पयलींच्यान तेतून इंट्रेस्ट आसा आनी म्हजो बाबा ज्योतिशशास्त्रा पळयता ज्योतीश पळयता तें ताचे कडेन लोकांची गर्दी आसता खूब आनी लोकांची गर्दी पळोवन कळटा की लोकांक हेजेर विश्वास आसा जाका प्रोब्लम आसता तो मनीस येता आनी ताचें सोल्युशनूय तो घेवन वयता आमी पळयला आनी हांवूंय सद्याक शिकता म्हज्यो ऑनलायन क्लासीस चालू आसात लोकांची स्थिती जाका प्रोब्लम जाता तेन्ना तो ह्या विशया कडेन वळटा आनी मागीर तांचो विश्वास बसता अशें आमी म्हणटात जाका जाता ताका कळटा असो थोडो हो विशय आसा आपूण तें केल्या शिवाय तें आपणाक कळना तशें लोकांची कसली स्थिती आसा तांकां खंयचो ग्रह फाटीं काडटा आनी वीक आसा ते अशक्त आसा अश्या ग्रहांचो ना तर प्रत्येक ग्रहाक खडो खंयचो मागीर कितल्या कॅरटाची मुदी कोणी घालपाची खंयच्या बोटाक घालपाची प्रत्येक ग्रहाचें बोट आमच्या शरिराचेर खंय पार्ट आसता तो वेगळो वेगळो आसता ते कशे घालपाचे मागीर तसो तांकां एडवायज दिता मागीर म्हाजो बाबा भारतीयशास्त्र म्हणजें इंडियन एस्ट्रोलोजी वेदीक जी आमी म्हणटात तशी फॉलो करता तातूंत दोन तरेचे आसता वॅस्टर्न एंड इंडियन आनी भारतीयांक चडशे एस्ट्रोलोजर आसात ते इंडियनूच फॉलो करतात तें आमी मून वयरसून पळयतात म्हणल्यार चंद्रा वयर सावन म्हणजें चंद्राची गती स्थिती ताचे वयर सावन आमची ज्योतीश चलता आनी वॅस्टर्न कल्चर जें आसा ताका सायन म्हणटात ते सन म्हणजें बेस्ड ऑन सन सुर्याची स्थिती आनी गती कशी आसता तेचेर पळयतात म्हणल्यार सुर्या तर स्थिर आसा आनी पृथ्वी घुंवता तेंचें कॅल्कुलेशन तशें जाता आनी आमचें कॅल्कुलेशन पृथ्वी चंद्र पृथ्वी भोंवतणी घुंवता आमी चंद्रा वयर सावन कॅल्कुलेशन करतात तर हे दोनूय पद्दती आसात पूण तितूंतल्यान तितूंन एक्युरेट आमकां म्हाका दिसता ती आमची जी भारतीय पद्दत आसा ती चड एक्युरेट आसा मुना वयर सावन आनी चंद्र राहू केतू अशा वेग वेगळ्या ग्रहांचे विचार जाता तेतून चंद्र हो उपग्रह म्हणटा हेचो पृथ्वीचो आनी मेन ग्रह आसात ते वेगळे आसात जशें की आमी रवी म्हणजें सुर्य बुध शुक्र गुरू हे दुसरे आमच्या पद्दतीन नवग्रह म्हणटात तेतून राहू आनी केतू आयकलां आसतलें आमी तुमी सगळ्यांनी की ती राहू आनी केतू आमी हांकां ग्रह मानतात पूण जे एक्चुली ग्रह नात आनी पूण आमी आमच्या एस्ट्रोलोजींत तांकां ग्रह मानताता कित्याक तांचो मेन एक म्हणजे आमचेर तांचो खूब इफेक्ट जाता हे दोन पॉयंट म्हणजें चंद्र आनी पृथ्वीच्या कक्ष कक्षा म्हणजें तांची जी वाट आसा म्हणजे एक पृथ्वी पृथ्वी सुर्या भोंवती जी घुंवता रावंड तो मार्ग पाथवे म्हणजें तो मार्ग आनी पृथ्वी भोंवती चंद्र घुंवता हो मार्ग तर हे दोनूय मार्ग जे पृथ्वी सुर्या भोंवती घुंवतात तो मार्ग आनी चंद्र पृथ्वी भोंवती अशे दोन कडेन जो इंटरसॅक्ट जाता ते राहू आनी केतू आनी ते आमकां पृथ्वीक सगळ्यांत लागी आसा नॉर्थ एंड सावथ तांकां नोड्स म्हणटात ते एक्जेक्ट ओपोजीट आसता वन एट्टी डिग्री एकामेकांक तेंचो इफेक्ट आमचेर खूब जाता आनी हे ह्या खगोलशास्त्रज्ञनांनी पयलीच्यान सोदून काडला आनी तेंचो इफेक्ट तांणी तेन्ना बरोवन दवरला हें आतांचे न्हू हें मॉर्डन सायंस हेतून मानता मानिना हांव तितून वचना पूण हाचो इफेक्ट आमचेर खूब जाता आनी ताका ग्रहां इतलोच इंम्पोर्टेंट दिवचो अशें पयलीच्यान सांगिल्लें आसा आनी हांवेंनूय पळयलां बाबा सांगतना आनी हांवूय आतां शिकतां ताचे खातीर तांचो इफेक्ट आमचेर कितलो आसता कितें तो अशा तरेन ही इतली म्हजी म्हायती आसा ताच्या फुडें हांव खूब शिकपाचो आसां हेतून हांव इनडिटेल फुडें उलोवपाक शकतां म्हूण आतां हांव इतलेंच सांगतां आनी सोंपयतां